लिखना ना मेरी इक बड़ी अच्छी हॉबी एह् ऐ कि मीं बड़ा मजा आंदा कि कुछ साइकोलॉजिकल चीजां लिखने दा जि'यां कि तुस अपने रिश्ते जि'यां में इक दो आर्टिकल लिखे पैह्ले कि ओह् एह् हे कि अपना तुस दो बंदें दा रिलेशन कि'यां इंप्रूव करी सकने कि'यां तुस बेह्तर करी सकदे ओ ओह् इ'यां करी सकदे कि तुस इक दूऐ दी रिस्पेक्ट करना इक दूऐ दी इज्जत करना कम्पेल निं करना जबरदस्ती कोई निं करनी इज्जत कन्नै गल्ल करनी ठीक ऐ में एह् चीजां बड़ा मतलब ध्यान करियै लिखनी ही अच्छा अगर में उस जगह् होआं ते मेरे कन्नै इ'यां होआ दा होऐ ते में अपना रिश्ता कि'यां बचाने आस्तै केह् करगी ते में ना कोई प्रेफर निं करदी ही कुसै पर्टिकुलर जगह् पर बैठियै लिखां जा कुसै जगह् मिगी एह् लगदा कि जि'यां मेरे सामनै कोई इंसीडेंट होई जा कोई सोसाइटी च जां कोई घर कोई इंसीडेंट होई जा ते में माइंड च रखनी कि आं जी एह् इ'यां होई सकदा हा लेकिन नेईं होया जां इ'यां अस करी सकदे हे असें नेईं कीता ओह् चीज़ां मेरे दमाग च रौहंदियां ते फिर एह् ऐ कि जिसलै में बेह्ली बैठनी ना फिर में उसी लिखी ओड़नी अदरवाइज केह् होंदा कि अगर में सोचां क्योंकि में जॉब बी करनी बच्चे बी दिक्खने ठीक ऐ फिर तुस आक्खो कि में लिखने दा इक इक कोई जगह् सोचानी लिखने दी ओह् पॉसिबल ऐनी ऐ मेरे आस्तै क्योंकि जॉब करना घर दिक्खना बच्चे दिक्खने बड्डी बेटी मेरी नौमीं पढ़ा दी उसी दिक्खना इस करियै एह् ऐ कि में सिर्फ अग्गें कोई मेरे आसै पासै कोई बी इंसीडेंट अगर होआ दा ना ते उसी बस में ध्यान कन्नै दिक्खी लैन्नी फिर जिसलै मिगी टाईम लगदा होई सकदा में जिसलै कॉलेज जां कोई फ्री टाईम होऐ ते चार लाईनां उसलै लिखी लैं जां सोने कोला पैह्लें लिखी लैं ओह् ऐ कि वट एह् ऐ कि में एडिटिंग रिवीजन बी उऐ कि चलदे चलदे ई ऐ कुतै अज्जकल नौकरी दूर ऐ ते रस्ते च कोई पढ़दे पढ़दे दिक्खी लेआ ते अगर कोई जिसी कोई चीज़ गी एडिटिंग चाहिदी रिवीजन चाहिदी ओह् में दिक्खी लैन्नी अदरवाइज एह् ऐ कि चलो एह् ऐ की मेरा लिखना इक शौक ऐ ते तां में लिखनी ओह् बी जिसलै टाईम लग्गी जाए कोई पर्टिकुलर ना मेरे कोल जगह् ऐ सोचनें दी जां बैठने दी ओह् ऐनी ऐ बाकी एह् ऐ कि लोगें दे व्यूज़ बड़े वैलकम करनी में केईं बारी कुसै ई आखनी कि यार एह् में लिखे दा अपने फ्रैंड सर्कल च दिन्नी कि यार में लिखे दा दिक्खो आं ठीक लिखे दा अगर थाहनूं लगदा ऐ कि मे कुछ होर ऐड करना ते में उंदे व्यूज़ ई बड़ी निग्गा निग्गा आखदे ना वार्म वैलकम निग्गा निग्गा मता मता सोआगत करियै उंदे विचारें ई ते अपने जेह्ड़ी लिखने दी ओह् ऐ ना आर्टिकल जां कोई कुछ ओह्दे च पाई ओड़नी होनी में आखनी ठीक ऐ बंदे गी ना म्हेशा सिक्खना चाहिदा कुसै कोला दा हमेशा क्योंकि कोई म्हेशा परफेक्ट निं होंदा ऐ मतलब होई सकदा कोई निक्का बच्चा ई थाह्नूं सखाई जाए ते थुआढ़े कोल ना इक म्हेशा इक अपनी इक एबिलिटी होनी चाहिदी कि जो आक्खा दा उसी सुनां में ते होई सकदा ओह् ठीक आखा दा होऐ ते उसी में अपनी राइटिंग च पाई लैं एह् निं सोचना कि नेईं ओह् आखा दा ओह् गलत ऐ में क्यों ओह्दी विचारधारा गी कन्नै सैह्मत होआं क्योंकि केईं बारी केह् होंदा कि कोई निक्का बच्चा बी थाह्नूं बड़ी गल्लां सखाई जंदा ते केईं बारी केह् होंदा कि थाह्नूं कुसै कुसै बी बंदे कोला कोई सीख मिली सकदी इस करियै जेह्ड़ा में लिखनी ना ओह् आपें ते लिखनी लेकिन अगर मिगी कोई गाईड करी ओड़े कोई आक्खै कि नेईं तेरा गलत ऐ ते तूं अपना इसी एह् ठीक कर ते में बड़े राम कन्नै सोचियै ओह्दी विचारधारा गी बी अपने शामिल करनी एह् निं कि म्हेशा ई ओह्दी विचारधारा गी गै में पाई ओड़ी लिखी ओड़ी में फ्लो कन्नै निं आखदे ना नेईं इ'यां निं जो मिगी ठीक लग्गै में ओह् लिखनी होर जिसलै मिगी टाईम लगदा जिसलै मिगी कोई चीज़ नमीं सिखने ई मिलदी तां ओह् में लिखी ओड़नी होनी